हेलो कि यौ राघवजी अहाँ केहन गाड़ी भेजने छलौंहँ जे परीक्षा देबै जाइ छलौंहुँ दरभङ्गा बीचेमे खराब भऽ गेल एहन खराब भेल कि जल्दी ठीक नहि भेल एहन आदमी सभके पंचर भऽ जाइए ओहिमे दस दस आदमी रहै छै बैसल सभके जान खतरामे रहै छै ने आओर अहाँ ने बढ़िआँ ड्राइवर रखने छी ने गाड़ीके बढ़िआँसँ रखने छी अहाँके गाड़ी पूरा चलैत रहैए कमसँ कम नीक जकाँ ओकर सर्विसिंग करबाके राखु ओकर गाड़ीके देखैत रहु कि खराबी होइए नहि खराबी होइए एनामे अहाँके गाड़ी जाइए कोइ मङ्गनीमे थोड़े ही जाइए पाइसँ जाइए एहिपर अथी बच्चाके जिन्दगीके साथ लापरवाह हेतै कि नहि जिन भविष्यके साथ लापरवाही होइ छै बच्चाके एनामे परीक्षा छूटतै कि नहि छूटतै अहीँ बताबू ने यौ राघवेन्द्र जी